हैलो नमस्ते महाराज हां जी अच्छा कमरा कराए उप्पर लोड़दा अच्छा किन्ने जन्ने ओ तुस नेईं रेट ते इत्थे घट्ट गै होंदे पर कुदै दाएं बाएं दिक्खी दिन्ने आं तुसेंई अच्छा किन्ना कराया होना चाहिदा तुस सनाई ओड़ो अच्छा दिक्खी दिन्नी आं कश नी बिल्कुल होना इत्थें बजारा दे पर थोह्ड़ा इयां आस्सै पास्सै होई जा ठीक ऐ एह् अच्छा दिक्खी दिन्ने आं तुस लैएओ पता कल्लै तक्कर